हेल' बिथ'राय बे गोदान खुलिदोंमोन ना क'लकाता रल बिसिनि माबा रेटिंआ मा बायदिलै जाग्राया मा बायदि मोजां सफैयो ना सफैया आंबो बिहरनो नागेरदोंमोनलै ओंखायनो नोंनाव सोंहरदां मा बायदि बिथ'राय मोजां नंगौ ना नंआ